हम अपन बनाएल स्वेटरसभके हम बनो बनबैत रहैत छी आ लोककेँ दैतो रहैत छियै ग्रीटिंग कार्ड तऽ हम नहि बनबै छी लेकिन स्वेटर बन बीनयमे हमरा बड्ड मोन लगैए आ भेटैए लेकिन हमरा हमरा भेटैए ग्रीटिंग कार्ड सेहो आओर हमरा उपहारमे भेटल अछि आओर फोटो बनाएल सेहो हमरा मिथिला पेंटिंगवला हमरा उपहारमे भेटैए आओर जेना साड़ीमे पेंटिंग कयल से हमरा उपहारमे भेटैत अछि हमरा हाथक कला बहुत नीक लगैए कियाक तऽ ओहिमे मनोरञ्जन सेहो भेल आ दूटा पाइयो भेल आ समयके नीक उपयोग एकटा ओकर ओहिसँ होइत छै लोकके जे बैसल छी तऽ किछुसँ किछु सीबैत रही चाहे बीनैत रही चाहे कढ़ाइ करैत रही चाहे पेंटिंग करैत रही जाहिमे मोन लागय से यदि करैत रहैत छी तऽ ओहिसँ हमरा समयके सदुपयोग लगैए कियाक तऽ घरो सुन्दर लागल आ मोनो लगैत रहैए आ अपन कला छी से हमरा ओहिपर गर्व सेहो होइए जे हम ई काज कऽ सकैत छी सिलाइ बिनाइ कढ़ाइ तऽ ई सभ हमसभ अदौँसँ करैत आबि रहल छी हमरासभक माय माय पितामही जे छलीहे अरिपन सेहो हमरासभके बहुत नीक अबैए आ करैत रहैत छी ओहिसँ समयक सदुपयोग होइए आओर नीक नीक लगैत रहैए जे हम एकटा किछु कऽ सकै छी से अपनाकेँ गर्व महसूस करैत रहैत छी